उदक जें आसा हें सगल्यांक गरजेचें आसता किद्याक उदक आमचे डे टूडे लायफान आमकां सदांच जाय पडटा घरान आयदनां धुवपाक कपडे धुवपाक हे सगळे सायडीन दवरून उदक जे आसता ते मनशाक मेन म्हणटा ते पिवपाक आनी रांदपाक आनी उदकाची गरज सगल्यांक आसता आनी उदक जें आहा हें वाचोवपाक जाय आतांच्या जनरेशनान उदक जें आसा तें लोकांक खूब वेस्ट करता आमची जी आतां कितली तरी वॉटर बॉडीज आहा ती अर्द्याची अर्दी वॉटर बॉडीज पोल्युटेड आसा तेंचे आतां घाण उदीक येता सो लोकांक ही आयडिया ना की समज उदक समज अशेच पोल्यूट जायत रावले उदका उदक समज कमी जाले आमच्या ह्या धरती जाल्यार मणशाक कितली सफर करतली उदक ही खूब व्हडली गरजेची गोश्ट आसा जशें मणशाक जिते रोवपाक स्वास घेवपाची गरज आसा तशेंच मणशाक जिते रोवपाक पाणी पिवपाची बी गरज आसा सो पाणी आमकां वाचोवपाक जाय आनी जाता तितले कमी बरे पाणेन यूज करपाक जाय